एकबार हमरा इहाँ कम्प्यूटर क्लासमे अजीत झा जे छै ओकरेसँ काम छलै लेकिन ओकरासँ कभी मिललो नहि रही फर्स्ट बार तऽ मिलना रहै ओकरो बाद हमे एक दोस्तके कौल करलियै ओकरा ओ दोस्त वहाँ पढ़ पढ़ै रहै पहिले इसीलिये ओकरा कौल करलिऐ तऽ ओ ओहो एलै तऽ ओकरे साथमे गेलिऐ अजीत झासँ बात करै लऽ केना कि हमरा वहाँ कम्प्यूटर क्लास करना रहै इसीलिए सोचलिऐ ओकरो थ्रूसँ जेबै तऽ वहाँ जानै छै जादा अच्छासँ अजीत सर कऽ तऽ दोनो मिली कऽ बात करबै तऽ जादा अच्छा रहतै तब ओ ओकरे लिङ्कसँ गेलो रहिऐ ओकर बाद बात करलिऐ अजीत झा सरसँ ओकर बाद वहाँ क्लास पकड़लिऐ तऽ अगर हम कही भी जाइ छियै ने अगर वहाँ अगर जे भी मारे लऽ प्रिन्सिपल हुअ या बैंके गेलिऐ वहाँ बैंक मैनेजरकेँ नहि जानै छी तऽ अगर कोइ लिङ्कसँ रहै छै ने जहिसँ हमरा दोस्तमे ही कोइ जानै छै तऽ बैंक मेनेजरकेँ तऽ हमरा दिक्कत नहि होइ छै अभी हमरा बैंकमे केओ केओ भी का काम करै लऽ जाइ छिऐ तऽ दिक्कत नहि होइ छै कनि कि हमरा बैंकमे हमरो हसबैन्ड छै हसबैन्ड छै तऽ वहाँ कोइ भी काम रहै छै तऽ हो जाइ छै जाइ छी करै लऽ काम हो जाइ छै जहाँ भी जान पहचान रहै छै तऽ दिक्कत नहि होइ छै जहाँ जान पहचान नहि रहै छै वहाँ तऽ दिक्कत हू होबे करतै ओ गेल रहलिऐ वहाँ इसकुल ग्रेजुएशन जब हो रहल रहै तब गेलो रही इसकुल तब प्रिन्सी प्रिन्सिपलसँ तऽ कोइ जान पहचान ही नहि रहै प्रिन्सिपलसँ काम करवाना रहै फोरम सभ भरवाना रहै ओ काम होतिऐ केना जान पहचान तऽ छलै नहि काम केना होतिऐ तब पापारऽ एक दोस्त छलै दोस्तके जान पहचान छलै प्रिन्सिपलकेँ तब हमरा पापा कौल करिके दोस्तकेँ ओकरो बाद ओ प्रिन्सिपलकेँ कौल करिके ओकरो बाद वहाँसँ बात होले तबसँ ने काम होलै वहाँ पर बहुत बार अइसनो होलो रहै होइ छै कि जान पहचान नहि हुअऽ रहैके वजहसँ काम अटकि जाइ छै इसिलिए बहुत दिक्कत भी हो जाइ छै जबतक वहाँ पर कोइ नहि जान पहचानकेँ मिलै छै तऽ काम भी नहि होइ छै जल्दी बहुत बार अइसनो होलो भी छै हमरा साथ इसीलिए जब भी हमरा हमरा साथ कए बार हो होलो छै कहानी कि हम गेलो छी काम करै लऽ आओर फिर जान पहचान नहि छै तऽ फिर कही ने कही कौल लगाकऽ ककरोसँ हेल्प माँगऽ पड़ै छै कोइ हेल्प करै छै तभी ओ काम होइ छै इसीलिए बहु इसीलिए हमेशा कभी ने कभी कही भी ककरो केकरो जरूरत पड़ि सकै छै हेल्प कऽ लिअऽ